हिंदी भाषा हमारी राजनीति सी बोली से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ कई क्षेत्रीय बोलियाँ भी बोली जाती हैं जो कि कुछ लोगों के अनुसार हिंदी ही से ही निकल कर बनी हुई हैं जबकि कुछ के अनुसार ये अलग या अन्य भाषा से संबंधित हैं इन बोलियों के अलावा मालवा में मालवी निमाण में निमाड़ी बुंदेलखंड में बुंदेली और बघेलखंड और दक्षिण पूर्व में बघेली बोली जाती है देशी बोलियों को एक प्रकार से लिखित रूप में चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है प्रतीक देशी बोलियाँ में अपने वर्ण अक्षर है उनकी बनावट व वाक्य रचना का अपना स्वरूप है देशी बोली में हजारों प्रकार की देशी बोलियाँ बोली जाती हैं जो उस अपनी भाषाओं को छोड़ और लोगों की समझ में नहीं आतीं